संनाय बेलायाव जोङो संनायखौ आइजोफोरनिल' खामानि होन्नानै सान्नाङा हयथ' आंबो सान्नानै लाया जोङो संनाय खामानियाव आइजोफोरजों लोगोसे हौवासाफ्राबो संनायाव बाहागो लानो हायो जोंनि संनाय जानाय खामानिया माथ्र' आइजोफोरनि थाखायल' नङा जोंबो बेहाय बाहागो लाफानांगौ आङो आंनि नख'राव सम सम आंबो सङो आरो जोंहानि नख'रनि हौवासा सुबुंफोराबो सङो जोङो मोनफ्रोमबो खामानियाव हिन्जाफोरखौल' नाथ्रोदालासेनो जों संनाय खावनायावबो हिन्जावफोरखौ हेफाजाब होनांगौ अब्लासो खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो संनाय खावनायखौ फोजोबनानै लानो हागोन आरो आइजोफोरनि खामानिखौ हौवाफ्रा मावस'नानै होयोब्ला मावनो गोनां खामानिया खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जानायखौ जोङो मोनगोन आथिखालाव संनाय खामानिखौ आइजोफोरल' मावलिया आथिखालाव संनाय खामानिफोरखौ जोंनि हौवासाफोराबो गोबां मावसै आं गोबां दावबायनायाव नुदों गोबां ह'टेलफोराव आदारफोर जानो थाङोब्ला आङो हौवासाफोरनि संनाय आरो हौवासाफोरनि रान्नानै खुरनानै होनायखौ नुनो मोनदों हौवासाफोर संनाय खावनायखौ नुयोब्ला जोबोद स्रां स्रां स्र' जानाय बायदि मोनो आथिखालाव संनाय खामानियाव माथ्र' आयजोफ्राल' आयजोफोरनि खामानि होन्नानै सानोब्ला नोङो गोबां खामानियाव उन जानो हागौ बेनिखायनो संनाय खामानियाव आइजो हौवा फारागथि लायाजासे खामानिखौ थाब थाब मावोब्ला हयथ' खामानिया खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जानानै फैगोन आरो नोङो नोंनो गावनि उदैखौ थाबैनो सुफुंनानै लानो हागोन